अपने पूरे इतिहास में हिन्दी भाषा पर दूसरी भाषा संस्कृति का इस तरह प्रभाव पड़ा है जैसे कि बच्चे इस्कूल जाते हैं तो वह इंग्लिश सीख गए हैं और हिन्दी को भूलते जा रहे जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा का सम्मान करती है तो शब्दों के साथ साथ उनका व्याकरण को भी अपने में समा लेती है जो अलग ज़ुबानों को बोलने पर एक दूसरे से बात करते हैं जो उसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह भाषाओं को मिलना किसी तीसरी भाषा का जन्म देती है अपने पूरे भाषा का संस्कृति के साथ संग्लिश संतृष्ट संबंध है क्योंकि भाषा मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्य होने के कारण संस्कृति का अंग होती है और उसे निरूपित की करती है अतः भाषा सहित्य का विकास संस्कृति के विकास का एक बड़ा कारक होता है